हीअं त गुजरात जो लॻभॻि हर ज़िलो कला जे अलहगनि रूपनि में माहिरु आहे हिन करे गुजरात सॼो कला सां भरियो पियो आहे हर हंधि असांजे गुजरात में तव्हांखे कला नज़र ईंदी गुजरात जो मुख़्य कलाउनि जो जेकरि मां ज़िक्रु कयां त हितां जी जेकरे एम्ब्रॉड्री आहे एम्ब्रॉडी वर्क हीअ कला पंहिंजी सुंदरता ऐं

पंहिंजी पारंपरिक हिकु रवाइती हुनर जी कला आहे ऐं हीअ कढ़ाई गुजरात जी सर्वोकृष्ट हस्त कला आहे आरी वर्क में असांजे सॼे हिंदुस्तान में गुजरात जे जेको आहे एम्ब्रॉड्री आहे तमामु मशहूरु आहे उन खां सवाइ गुजरात में पेंटिंग जो बि ॾाढो ज़ोरु आहे गुजरात जा कुझु ट्रेवल इलाइक़ा अहिड़ा आहिनि जे तव्हांजे आदिवासी इलाइक़नि में हिकिड़ी पिथोरा पेंटिंग ॼण ॾाढी मशहूतु लोक कला जी संस्कृति इहे ख़ासि करे इहे जेका पिथोरा पेंटिंग आहे इहा ख़ासि करे भितियुनि ते यानी की दीवालनि ते कई वेंदी आहे ऐं हुन जे लाइ ख़ासि करे राठवा ऐं भीलाल हिन कला जे लाइ मशहूरु आहिनि उन खां सवाइ शिल्प कला हेंडीक्राफ्ट ऐ ॿियूं अनेक कलाऊं असांजे गुजरात में आहिनि ऐं ॿी ॻाल्हि कजे त जेकॾहिं गुजरात में पेंटर बि ॾाढे सुठे तइदाद में थी विया उन्हनि मां मूंखे जेके नालाआहिनि मां तव्हांखे ॿुधायां ध्रुव मिस्त्री नाग जी पटेल ज्योति भट्ट रेनी धुवल अकुशा जयंत पारेख वगैरा एॾा अनेक नाला आहिनि जिन्हनि पंहिंजी पेंटिंग सां गुजरात जो नालो रोशन कयो आहे हाणे गुजरात जी हीअ जेके मुख्य कलाऊं ऐं शिल्प जेके आहिनि इहे भारत जे ॿियनि शहरन खां या ॿियनि प्रदेशनि खां अलॻि कीअं था पवनि उन जो मुख़्य कारण आहे हितां जी जेका एक्यूरेसी हितां जी कलाउनि में जेका विशुद्धता ऐं यथार्थता आहे ऐं जेका सुंदरता आहे उहा असांखे भारत जे ॿियनि प्रदेशनि में शयद ई ॾिसण लाइ मिलंदी इन करे अहिड़े तरीक़े सां हीअ जेके कलाऊं आहिनि उहे अञा जेके स्थान आहिनि जॻहियूं आहिनि उन्हनि खां हिकदमु अलॻि तरह पहुंदियूं जय झूलेलाल